मनुष्य हूँ तो काम करते समय बहुत सारा गलती हो जाता है ऐसा नहीं कि जानबूझ के किया जाता है बहुत सारा चीज़ है कि आप काम कर रहे हैं कर रहे हैं हो सकता है कि कुछ चीज़ नया आपके सामने हो जाता है औड़ एट ए टाइम उस समय आ जाता है कि जिसके बारे में आपको पीछे नहीं हट सकते उस काम तो करना ही है तो उस समय क्या होता है कि जिस चीज़ के बारे में आप को जानकारी नहीं है कुछ गलतियाँ हो जाती है लेकिन क्या है कि उस उसके बाद आगे भी बढ़ना है और उसको कैसे संभालना है तो क्या है कि उस काम को करते हुए आगे चले जाते हैं लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि जब काम को पूरा कर लिये कि नहीं उस समय मुझे ये नहीं करना चाहिए मुझे इस काम को थोड़ा इस तरीके से करना चाहिए जो कि मैंने उस समय तत्काल में उस काम को ऐसे कर दिया तो उसको क्या होता है कि ठीक करने का यही उपाय है कि बाद में उस काम को ठीक कर लें खुद की गलती स्वीकार कर लें कि हाँ हम उस समय गलती किये थे तो बहुत सारा ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हैं काम कर रहें हैं मतलब क्या कि जगह और दिमाग चले जाने के कारण बहुत सारा काम छूट जाता है दिमाग से ही निकल जाता है कि मुझे ये काम करना है लेकिन क्या होता है कि दिमाग से ही उस समय नहीं आ पाता है बाद में पता चलता है कि अरे उस समय तो मुझे ये करना था ऐसा क्यों नहीं हुआ बहुत सारा काम है जो गलती हो जाता है लेकिन बाद में उसको ठीक ढंग से करके उसको ठीक किया जा सकता है संभालना पड़ता है उस स्थिति में आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं यही सबसे बड़ी पहचान है कि मनुष्य है और गलती स्वीकारना भी चाहिए इससे क्या होता है कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है बहुत कुछ जानने को मिलता है ऐसा होता है सभी लोगों से हो जाता है ये नहीं कि मैं ही सिर्फ हूँ बहुत लोगों से काम करते करते बहुत चीज़ पता ही नहीं चल पाता है कि हमने क्या गलती कर दिया है बहुत लोग बाद में या जिनके अंदर में काम कर रहे हैं वो बताते हैं कि ये गलती आपने की थी तब जाके पता चलता है या ये चीज़ छूट गया ये जान बूझ के कोई गलती करना नहीं चाहता है बाय मिस्टेक हो जाता है अब एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं प्रैक्टिस हो गया अच्छी बात है लेकिन क्या होता है कभी कभी निकल जाता है दिमाग से कुछ गलतियाँ हो जाती है तो उसको आप गलती मान रहे हैं स्वीकार रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है तो उसको बाद में ठीक कर लेते हैं तो यही है और वैसा भी कुछ नहीं है मनुष्य हैं तो गलती होगा ही भगवान तो नहीं हैं कि गलती नहीं होगा इसलिए सोचने वाली बात नहीं है अपना गलती स्वीकारते हैं यही बहुत बड़ी बात है और कुछ भी नहीं है